मध्य प्रदेश में इस समय आर्टिफिकल इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सायबर सुरक्षा बिग डेटा जैसे विभिन्न प्रकार के तकनीकें चल रही है इसके अतरिक्त ब्लोकचेन फाइव जी डेटा डिज़िटल मार्केटिंग डिज़िटल लर्निंग आई टी आई इस्किल इंडिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डीप लर्निंग मशीन इस्किलिंग जैसी अन्य प्रकार की प्रमुख तकनीकों का भी चलन चल रहा है इसके साथ साथ हमारे वे विभिन्न प्रकार कि नई तकनीकों को बनाया जा रहा है जैसे रियूबल एनरजीज में उपयोग की जाने वाली टेक्निक्स हम सोलर पैनल्स का बनाने का मैनीफेक्चरिंग की कोशिश कर रहे इसके साथ साथ विंड मिल्स और इसके साथ में हमारे यहाँ पर जो पावर प्लांट्स लगाए जा रहे वो अब हम नेचुरल रिसोरसेस पर बेस्ड जो पावर प्लांट होते हम उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो प्रमुख तकनीकें हैं वो इसी दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं साथ साथ हमारे पर इंटरनेट एंड और आउट औफ बौक्स थिंकिंग का भी यूज़ किया ज़ा रहा है साथ में हमारे यहाँ पर इस्किल इंडिया मतलब भारत सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही इस्किल इंडिया वो डेवलपमेंट हे जिसमें आई टी आई है पौलेटेकनिक है इंजीनियरिंग है इनमें प्रौद्योगिक में जो मशिनिकरणें इलेक्टरी इलेक्ट्रिसिटी का जो रिफम करवाने के लिए हमें मिला रहा है वो कई प्रकार कि नई तकनीकों का वो बनाना एवं उनको आगे बढ़ाने के लिए विकसित करना औ उसको उसके लिए प्रोत्साहन देना उसके लिए नई विकास सुविधाओं को उपलब्ध कराना जैसी नई बदलाओं को देखा जा सकता है एवं विभिन्न प्रकार कि जो नई आई टी हब्स हमारे इंदोर में भोपाल में जबलपुर में ग्वालियर में देवलप हो रहे हैं उनके साथ में हमें नई प्रकार कि तकनीकों को देखा जा सकता है आई टी हब्स के साथ में हमारे आर्टिफिसिअल इंटेलिजेंस

थ्री डी एनीमेशन मूवीज इसके साथ साथ एवं वर्चुअल रियटी रियलिटी जैसे नई तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है फ़ौनिक्स मौल में कईं प्रकार के वर्चुअल रियटी प्रोग्राम्स और अन्य प्रकार की तकनीकों को दिखाया जाता है वो एक बहुत बड़ा मौल है जो वर्चुअल रिएटेन्ट थ्री प्रिंटिंग की मदद से ही बना हुआ है साथ ही हमारे यहाँ पे थ्री डी प्रिंटिंग का भी उपयोग किया ज़ा रहा है इसके अतरिक्त ब्लोगचेन करके कुछ नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है मशीन मशीन बेस्ड लर्निंग जो हमारे पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी बहुत प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकी मैन्यूफैक्चरिंग और फैक्टरिज़ और इन इंडस्ट्रीज मैनूफैचरे इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जा सके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डाटा इंट्री जैसे नये प्रकार के कार्यों को भी किया जा रहा है इसके अलावा कई प्रकार के नई तकनीकों का उपयोग किया ज़ा रहा है न्यू एनर्जी के लिए सौल्यूशन मतलब हमारे जो पा प्रा पारंपरिक नर्जी से जो कोयला पेट्रौल से चलती थी उनको बदले में उनके रिपलेसमेंट में नई तकनीकों जैसे सोलर पावर प्लांट हो गए विंड मिल्स हो गई इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ पर नई तकनीकों का उपयोग किया ज़ाना उसके लिए नई टेक्निक का प्रयोग किया ज़ा रहा है उनको सिखाया ज़ा रहा है आई टी आई में नई ब्रांचेज को लौन्च किया जा रहा है ताकी हम विभिन्न प्रकार के डाटा इंट्री कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इसके डाटा प्रोसेसिंग जैसी कई प्रकार की आई टी हब्स एवं नई प्रकार कि जो तकनीकों हैं उनसे जुड़ पाएँ साथ ही साथ अमेरिका और अन्य प्रकार में अन्य देशों में उपयोग कि जाने वाली तकनीकों को भी मध्य प्रदेश में अपनाया जा रहा है इस्किल इंडिया केंद्र सरकार द्वारा जो प्रोग्राम इस्किल इंडिया में किए जा रहे हैं उससे हम हमारा इस्टार्टप शुरू करना तकनीकी डेवलपमेंट करना और हमारे क्षेत्रों को विशेष रूप से हमारे क्षेत्रों को बढ़ाने एवं तकनीकी विकास एवं उसके तकनीकी जानकारी को जागरूक करने के लिए कई बदलाव आए है इसके अलावा हम तकनीकों पर बेस एजुकेशन और इनमें भी आगे बढ़ रहे हैं